ہاں مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی تعلیم کے بعد تمام طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور سبھی اپنا خود کا ایسا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جس سے انہیں زیادہ منافع ہو اور اسکول کے بعد زیادہ تر لوگ تعلیم آگے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے خاندانی کاروبار کو ہی چلاتے ہیں وہ ٹوئیلتھ کے بعد آگے پڑھائی نہیں کرتے اور انہیں اپنے گھر کا خاندانی کاروبار دے دیا جاتا ہے کہ لو آپ اسے ہی سنبھالو جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنی آگے پڑھائی کنٹینیو رکھتے ہیں اور اپنا خود کا ایک بزنس کر لیتے ہیں جس سے انہیں خاندانی کاروبار سے زیادہ منافع ہوتا ہے اور وہ ان کا ایک خود کا بزنس ہو جاتا ہے جس سے کہ انہیں یہ جس سے کہ انہیں یہ لابھ ہے کہ مطلب ان کے پاس خود کا کاروبار ہوگا تو کسی کے ذریعے انہیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا وہ اپنے ہی ذریعے اپنے سارے کام کریں گے